जीअं त असांजे देश में फ्लिम स्टार खे काई आज़ादी कोन आहे उहे आम माण्हुनि वांगुर जिंदगी नथा गुज़ारे सघनि अगरि हू घर मां निकिरनि था त हुननि खे मीडिआ वारा सुवाल जवाबु पुछ्ह कछ कंदा आहिनि तंहिंखां सवाइ असांजे देश जो सभिनी खां वॾो टी वी कलाकारु अमिताभ बच्चन जे घर जे ॿाहिरां आम माण्हू ऐं मीडिआ चोवीह कलाक ॾिसण लाइ मिलण लाइ ॿीठा हूंदा आहिनि आम माण्हुनि वांगुर उहे अची वञी न सघंदा आहिनि या त हुननि सां गॾु हुननि जा रक्षक हूंदा आहिनि